एक नवजात शिशु के पहले वर्ष में ऐसे कईं संस्कार किए जाते हैं पहले उसको माता किया जाता है सात दिन के बाद फिर उसका नामकरण होता है मुंडन का कार्य होता है जिसमें हवन वगैरह किए जाते हैं सभी परिवार वालों को बुलाया जाता है खाने का आयोजन होता है और सभी मिलके उसका नामकरण करते हैं उसके जो भी संस्कार होते हैं वो करते हैं तो ये नवजात शिशु के जो भी संस्कार होते हैं ये एक साल तक तो चलते रहते हैं और सभी मुल मिल के उसको आशीर्वाद देते हैं दुआएं देते हैं